हैलो म्हाराज केह् हाल ऐ ते एह् म्हाराज साढ़ा बाथरूम ऐ ना जेह्ड़ा ते नलके होई गेदे दौ खराब कन्नै शॉवर जेह्ड़ा खराब होई गेदा ते में कल्ल फोन कीता हा ते कल्ल ते तुस बिज़ी हे ते आक्खेआ हा अज्ज शामीं लेईं ते आई जाओ शामीं पंज बजे फिर म्हाराज दिक्खो म्हाराज फिर में ड्यूटी पर चली जाना ते अज्ज फिर मेरे कोल टैम ऐ ते अज्ज फिर थुआढ़े कन्नै हत्थ बी बटाई लैगा ते अज्ज कन्नै थोह्ड़ा कम्म बी ऐ नी कम्म म्हाराज तुस म्हाराज कोह्दे घर कम्म लग्गे दे अच्छा अच्छा म्हाराज तुसें कैलूं फ्री होना ते फिर ऐतवार आवेओ ऐतवार में ड्यूटी उप्पर निं जाना होंदा फिर म्हाराज कम्म ड़ेढ़ घैंटे दा कम्म ऐ घैंटे च मुकाई ओड़ना दो नलके न इक्क शॉवर ऐ किन्ना गै टैम लग्गना पाइपां फिट करनियां थोह्ड़ी बहुत ते अच्छा ते नेईं म्हाराज फिर किन्ने पैसे होने ते तुस आक्खा दे ज्हार रपेआ ते ज्हार रपेआ जादै ते नेईं म्हाराज ओह् गल्ल स्हेई ऐ में जेल्लै घर बनाया हा ते थुआढ़े कोला गै कम्म कराया हा ओह्बी म्हाराज दिक्खो थोह्ड़ा म्हाराज कम्म शैल ऐ में तां करियै बापस फोन कीता हा दिक्खी लैओ रेट दा सिस्टम ठीक ऐ म्हाराज फिर आई जायो ठीक ऐ